हेलौ एलबिना ना औ आं माने फानलुनि आसार बानायनो नागिरदोंमोन नालाय नों रोङो नामा बानाय फेराखै आं खनसेबो ओंखायनो आं एबार बानायनो नागेरदोंमोन बेखौनो नोंनाव सोंहरदोंमोन आं माबायदि बानायो थाय बे फानलु फिसा फिसा दं ना बेनि बेखौ बानायगोन आरो आं औ औ

मोनो मोनो बायनानै लाबो खाबाय आं ओमफ्राय दा नोंनाव सोंहरदों माबायदि बानायो ओमफ्राय मस्लाखौ मा माला होनांगौथाय माबायदि होनांगौ मस्लाफोरखौ ए दे होनबालाय बायनानै लाबोनोसै बथलनिखौनो औ ओमफ्राय ए बेसे गोबाव लामनांगौ

ए बेसे गोबावनि उनाव जा जायो उनाव हाय आं मोजां बानायनो रोंब्ला नोंनोंबो जानो हरनाय आं औ औ दे दे होमब्लालाय औ